सिंधी भाषा खे बचाइण लाइ असांखे त तरह तरह जी किताबूं पढ़णु खपनि पढ़ाइणु खपनि ॿारनि खे प्रोग्राम में वठी वञणु खपे ताकी असांजी सिंधियत बची रहे घर में ॻाल्हायूं सिंधी त असांजो सिंधी भाषा असांजी बची रहे ऐं हिनखे अॻियां वधाइण लाइ असां इहो करे सघूं था जीअं या नाटक ठाहियूं या किताबूं लिखूं या पिचर या गाना या पिचर हिन तरीक़े सां असां पंहिंजी सिंधीअ खे सिंधीअत खे अॻियां वधाए सघूं था त ऐं आम माण्हुनि जे लाइ जीअं हुननि जी कोशिशि इहा आहे की उहे जीअं किते नाटक थे पियो त ॾिसनि ऐं किथे पिचर लॻी आहे त वञी वञी ॾिसनि ऐं पढ़णु किताबूं आहिनि त उन्हनि खे पढ़ण पंहिंजे ॿारनि खे वठी वञनि त जंहिंसां की आम माण्हू बि हिनमें जुड़ी सघे त असांजी बि सभिनी जी कोशिशि आहे की असां सिंधीअत खे बचायूं अॻियां वधायूं ऐं इन सभिनी सिंधीअत जे कार्यक्रम में भाग वठूं वध वध मां वध सभिनी ॿारनि खे बि वठी वञू ऐं असां बि जुड़ू इन तरीके सां असांजी कोशिशि रहणु खपे